ड्रायव्हर भाऊ कितें जालां रे हांगा करमल घाटार पावली न्ही आमी कित्याक इतल्यो गाडयो आसा रे हांगा आयज आं कितें जालें आसतले कांय आमकां पणजे पावपाक जाय मरे आनी दोन वरां लागतली मरे आमकां पणजे वचपाक साहेब वाट पळयता म्हजी मिटिंग आसा आमची आयज हय ना जाल्यार तो बोवाळ मारतलो न्हू टायमार पावना जाल्यार मातशें पळय फुडें वचून कितें जालें ते मातशें दोन मिनटां वचून पळय मातशें आं कितें झाड पडलां आं हांगा झाड खूब आसाय न्हू करमल घाट न्हू तें आं सदांच पडत रावता हांगा झाडां मागीर कितें करतलो तर झाड काडपाक खूब टायम लागतलो तेंकां पोलीस बी येयलां काय खबर आसा कांय तेंमकां कितें पडलां बी कांय म्हण हांगा आता कितल्यो गाडयो आसात रे हांगा आमी कशी पावतलीं दोन वरां लागतली मरे पणजी पावपाक हे पळय हांगाच एक वर वयतलें मागीर तीन वरांनी पावतली साहेब गाळयो मारतलो मरे म्हाका मागीर कशें पावतले तर आनी खंयचो रस्तो बी आसा तर रे ह्या सायडीन कितें आगेंदेच्यान जागो वचपाक जागो रस्तो आसा आं मागीर त्या रस्त्यान या मरे तर अं गाडी बीन खूब आसात न्हू कशी काडटली आमची गाडी मातशें पोलीसांक सांगून मातशें पळय रे कितें जाता बी कांय म्हणू गाडी काडपाक लाय तांकां दुसरी रस्त्यांतल्यान वचपाक जाय न्हूं आं मातशें सांगून यो पळोवया हा काडटा खंय गाडयो हां बरें जालें ना तर आतां हांगा अर्द वर लागतलें मरे आमकां मातशें फास्ट चलयतलो तूं गाडी आं रस्त गाडी बी खूब आसा गाडी फास्ट चलोवपाक जायना हांगा त्या आगोंदेतल्यान या न्ही आता आगोंदेंच्यान बेतलांतल्यान या नाजाल्यार साहेब आमकां घाळी घालतलो हय दोन वरांन पावता म्हण सांगले तेकां हांवेन हो पळय आतांच तेगे फोन येयलां आनी कितें सांगू तेकां झाड पडलां म्हण सांगू वाटेर हय तेंच सांगता आनी आनी कितें सांगतले टायम जातलो म्हण सांगता मातसो आनीक अडेंच वर लागतले म्हण सांगता आं आता मातशें काड न्हूं ते पळय गाडी गेल्याय फुडें वयतात आमची परतय आनी मातशें आगोंदेंतल्यान घाल गाडी मागीर बेतलांतल्यान या आमी मडगांव पावतकीर मागीर तेका फोन करतां परत आनीक एक वरान पावतलें म्हणून हांव हा बरें चल या आमी आतां